अज्ज मैं तुसेंगी पंज इंटरनेशनल सिटी दे बारे च सनाना चाह्न्नां ते जेह्ड़ी पैह्ली ऐ ओह् ऐ न्यू यार्क एह् यू एस ए अमरीका बिच्च औंदी ऐ ते दुई लाहौर जेह्ड़ी पाकिस्तान दे बिच्च ऐ ते त्री सब तो मैंह्गी सिटी जेह्ड़ी आंदी ऐ सियोल ओह् आंदी ऐ साउथ कोरिया बिच्च चौथी जेह्ड़ी ऐ ओह् ऐ टरोंटो जेह्ड़ी कनेडा दे बिच्च औंदी ऐ ते पंजमी ते लास्ट जेह्ड़ी मेरी ओह् ऐ तां ओह् ऐ कलोम्बो जेह्ड़ी श्रीलंका बिच्च दे बिच्च औंदी ऐ